ट्रेन

मोटरसायकल टें टँकर बैलगाडी बुलेट ट्रक रेडिओ रिक्षा टँकर बस बस एम्बुलंस रेलगाडी टॅक्सी

ट्रेन बैलगाडी बोट रिक शीप